ہلو وعلیکم السلام جی کون ہاں ہاں جی جی بتائیے کیا چاہیے ہمارے یہاں چار پانچ ورائٹی میں ہیں جو بھی چیز آپ کو چاہیے وہ مل جائے گی بتائیے آپ کو کیسی ورائٹی میں چاہیے ہاں دراصل وہ اس میں تین چار کوالٹی میں آتے ہیں ایک تو بہت ہی لو کوالٹی میں آتے ہیں جو اس کے چھن بھی جاتے ہیں باقی ایک اور بھی اشوکا وغیرہ کے آتے ہیں تو اس کے بھی اچھی کوالٹی ہوتی ہے پھر اور بھی آتے ہیں کہ بہت ساری کوالٹی ہیں آپ ایک بار چیک کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا اچھی اچھی کوالٹی ہمارے پاس ہے اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا تو آپ کو پین جیل پین میں چاہیے یا بال پین میں اچھا اچھا ایک پائلٹ وغیرہ کا آتا ہے وہ بہت اچھی ورائٹی میں ہوتا ہے تو وہ چل جائے گا کیا ہاں وہ پائلٹ سب سے شاندار بہت ساری ورائٹی ہے وہ سب سے اچھی اچھی ورائٹی ہمارے یہاں ہے جتنے بھی اسٹیشنری ہمارے علاقے میں ہیں سب سے بیسٹ ہمیں بیچتے ہیں تو آپ ایک بار آ کر کے چیک کر لیں سب سے بیسٹ آپ کو کوالٹی ملے گی یہاں کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا کیونکہ میں یہاں آپ کو بتا تو دوں گا ہاں باقی آپ آ کر چیک کر لیجیے ہاں ہاں وہ سب مل جائے گی جی جی بالکل ہے ہاں ہاں ہاں نٹراج بھی ہمارے پاس ہے بہت اچھی اچھی جی جی ہاں نٹراج کی ہے ہمارے پاس پین بھی آپ لے وہ پینسل ہیں اور کٹر وغیرہ سب مل جائیں گے آپ کو تھینک یو ویلکم